आर्ट एंड गैलरी जेहड़ी कठुआ दे बसोह्ली एरिये च ऐ ते ओहदा दिक्खेआ जा ते बहुत ज्यादा योगदान ऐ हेरीटेज कल्चर ते हेरीटेज आइडैंटीटी बडे जाय्दा लोग ओह् जेहडे़ ना ओह् खड्डी दी कम बी करदे ना इत्थु खड्डी बुनदे ना कंबल केंई तरह दे बुनदे ना कंबल चादरां दूर दूर तक उंदा मिगी लगदा बड़ी बड़ी दूर तक जंदी ना ओह् कंबल चादरां केंई बारी दिक्खना में जित्थै रैहना इत्थे ते बसोह्ली ओह् पार्सल करी करी दूर दूर भेजदे ना कंबल दा इन्ना ज्यादा कम्म ऐ ते मिगी नेईं लगदा ऐ ओह् स्टेट दी आइडैंटीटी गै नी बल्कि पूरे नेशन दी आईडिंटिटी बना दा ऐ पूरे भारत दी जेहड़ी नां ऐ ओह् दूर दूर तक करा दा ऐ जेहडा़ कंबल दी बुनाई दा कम्म ऐ खड्डी दा कम्म ऐ जेहड़ा केंई तरह दे मशीनी खड्डियां चली पेदियां में दिक्खना पूरी कम्पनी खड्डी आहलें दी कारपोरेशन ऐ पूरी ओह् इस्सै तरह दे कंबल बुनदे ना कंबल बुनी बुनी दूर दूर तक पंजादे न आपे हाले कि ओह् मास्टर ना स्कूल दे प्रिंसीपल ना मगर फिर बी इस तरह दा कम्म करा दे ना क्यों के उंदे एह् जिंदगी कन्नै रिलेट करदे उंदी इक तरह दा खान दान एह् पेशा गै इयै खड्डी दा कम्म करना एहदे इलाबा अगर और दिक्खना होऐ ते फिर ओर दिक्खेआ जाए ते पेटिंग दा कम्म बसोह्ली च पेटिंग दा बड़ा कम्म ऐ बसोह्ली च केह् अगर कुसे बी ऐरिये च कीता जाए कठुऐ च उद्धर बी चली जाए ओह् बड़ा ज्यादा कम्म ऐ एहदा और बी अगर दिक्खना होऐ ते बड़ी सारियां जगह ना जेहदे च जेहड़ा कम इक दिन पेटिंग दा कम बड़ा शौंक ऐ बसोह्ली दी पेटिंग बड़ी मश्हूर ऐ